ते हून एह्कड़ा कोशन ऐ कि इस चीज गी केह् जरूरी ऐ जेह्ड़ा अस घर रंगोली बनान्ने आं हून रंगोली दिक्खो सारे जानदे रंगोली जेह्ड़ा ऐ साढ़े हिंन्दुए च जेह्ड़ा ऐ ओह् जियां कोई खुशी दा ध्यार होंदा जियां दिवाली होई गेई जां फिर होली होई गेई जियां नवरात्रे होई गे नवरात्रे च माता रानी जिसले अस घर सद्दने ते अस रंगोली बनान्ने ते रंगोली इक तरीके दा साढ़ा खुशी मनाने दा खुशी व्यक्त करने दा खुशी दस्सने दा लोकें गी तरीका ऐ कि साढ़े घर ध्यार ऐ ते मतलब असें जेह्ड़ा ऐ ओह् घर चित्तरे दा जियां जियां अस डोगरी च अस आक्खने घर चित्तरे दा रंगोली बनाई दी होर रंगोली अस देआली च ते बनान्ने गै आं कन्नै अस नवरात्रे च जेह्ड़ा ऐ रंगोली बनाना जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा इक शुभ मनन्ने कि नवरात्रे च अस मतलब सारे घर माता रानी अवा दी ऐ ते माता रानी दा सुआगत करने आस्तै रंगोली अस बनान्ने आं कन्नै जिसले नव नवरात्रे दे नौमें दिन जिसले अस ओह् करने सांख परवान जन्ने माता रानी गी इक तरीके दा विदा करने आं अपनी घरा दा उसलै बी अस रंगोली बनान्ने ताकि माता रानी दा शैल करियै अस ओह् शुक्रिया मनाचै जो जो उनें साढ़े उप्पर कृपा कीती ऐ जियां हून साढ़े उप्पर आशीर्बाद बनाई रक्खेआ उस तरीके बास्तै फिर अस सवेरे जेह्ड़ा ऐ सूर्य देवता गी पानी चढ़ान्ने जल चढ़ान्ने माफ करेओ जल चढ़ान्ने जेहडा अर्पन करने जल ओह्दा इक अपना म्हत्तब ऐ साढ़े सनातन धर्म दे बिच्च ओहदा अपना म्हत्तब ऐ जेहदे च अस मन्नने कि जियां सूरज गी सूर्य भगवान गी अस सवेरे सवेरे अगर उंदे दर्शन करगे ते ओह् ना गै सिर्फ दर्शन बल्कि ओह्दे कन्नै साढ़ी बुद्धि दा जेह्ड़ा बिकास ऐ ओह् बी होंदा ऐ होर एह् चीज स्पेशली बच्चें आस्तै स्टूडेटंस जेह्ड़े हैन जेह्ड़े बच्चे पढ़ा दे ऐ उं'दे आस्तै बड़ी जरूरी ऐ कि उं'दी उप्पर जेह्ड़े सूर्य देवता उं'दा आशिर्वाद बनेआ रवै होर ओह् अपनी पढ़ाई च जां फिर जो बी कम्म ओह् करा दे ओह्दे च शैल करियै अपना योगदान देन होर अच्छा करी पान होर एहदा इक सांइटिफिक ओह् बी ऐ साइंटिफिक म्हत्तब बी है क्योकि जिसले अस सवेरे सवेरे सूर्य दी जेह्ड़ी किरण होंदी ओह् अजें ठंडी होंदी इन्नी ज्यादा ओह् नेईं होंदी गैहरी नेईं होंदियां उसी अस दिक्खी सकने आं ते उसी आयुर्बेद च बोलदे तराटक तराटक इक क्रिया होंदी जिसी उस उसी इक चीज उप्पर नीज लाइयै उसी मते देर तक दिखदे रौह्ना होऱ ओहदे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ा जेह्ड़ा फोकस ऐ साढ़ा जेह्ड़ा आक्खी सकने आं कुसै चीज गी कुसै चीज उप्पर मतलब इक इक टुक लाइयै दिक्खदे रौह्ना बनी रौह्ना उसी ओह् साढ़ा जेह्ड़ा ऐ ओह् होर शैल होई सकदा जिसलै अस सवेरे सवेरे तराटक कन्नै साढ़ी अक्खां जेह्ड़ी साढ़ी अक्खें दी जेह्ड़ी रोशनी ऐ ओह् शैल होंदी ओह् तेज होंदी जिसले अस तराटक जेह्ड़ा ओह् करने आं सवेबरे सवेरे सूर्य गी दो त्रै मिन्ट जेह्ड़ा ऐ लगातार दिखदे रौह्न्ने आं ओहदे कन्नै साढ़ा हैल्थ वाइज बी बड़ा शैल होंदा सानूं विटामिन डी दी कोई बाडी गी जरूरत ऐ साढ़ी गी ते ओह् बी पूरी होई जंदी ओहदे कन्नै होर अस जेह्ड़ा ऐ ओह् मतलब साढ़े धर्म च मन्नेआ जंदा कि अस तिलक लाइयै अस जेह्ड़ा टिक्का लान्ने आं अपने मत्थे उप्पर ओह् लाइयै बाहर जाना चाहिदा ओहदे कन्नै इक ते साढ़े घर्म दी पहचान होंदी कि अस जेह्ड़े ऐ उस धर्म दे कन्नै ओह्दा अगर दूए द्रिश्टी कन्नै दिक्खेआ जाए साइंटिफिक रीजन ओहदा एह् ऐ कि अस मन्नने कि जेह्ड़ा जित्थे अस टिक्का लान्ने आं ओह् ओह् इक तरीके दी साढ़े ऐकूप्रैशर प्वाइंट बी होंदा ऐ जियां औरतां जेह्डियां बिंदिया लांदियां बिंदी लाने दे पिच्छें बी होंदा ओह्दे कन्नै साढ़ी हैल्थ जेह्ड़ी ऐ ओह् बी शैल रौंह्दी साढ़ी नीद जेह्ड़ी ऐ ओह् घट्ट लगदी होर नजर बी जेह्ड़ी ऐ ओह् ठीक रौंहदी कन्नै फिर सवेरे अस जेह्ड़ा ऐ मंदरै च जन्ने पूजा करने शिबजी गी जल चाढ़ने धूफ बत्ती जेह्ड़ी ऐ ओह् बालने होर एह्दे कन्नै मतलब आवसली अस अपने कल्चर कन्नै जुड़ी रौहचै साढ़ा ध्यान जेह्ड़ा ऐ गल्त जगह च नेईं जाचै स्पेशली बच्चें आस्तै कि अज्जकल दे जियां तुस जानदे टाइम जेह्ड़ा ऐ ओह् थोह्ड़ा उऐ लैहा कि नजर हटी दुर्घटना घटी जिसी आखदे बच्चे जेह्ड़े हैन उ'नेंगी स्हेई मार्ग उप्पर दस्सना लाना जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा जरूरी ऐ ओह्दे बास्तै बी एह् चीज बड़ी जरूरी ऐ जियां होर अगर इ'यै लेही चीजें गी मन्नना होऐ कन्नै एहदे नो डाउट जेह्ड़े रलीजियस मतलब ते है ही ऐ कन्नै कन्नै एहदा जेह्ड़ा ऐ साइंटिफिक रीजन ऐ न ओह् बी ऐ हून जियां अस बरत रक्खने बरत नत रक्खने जियां कास्ती दा होई गेआ जां फ्ही पुन्नेआ दा होई गेआ साढ़े इत्थे रक्खेआ जंदा ते ओहदे कन्नै एह् होंदा कि जियां अस आयुर्वेद च बी आक्खने कि युक्त आहार युक्त आहार मतलब आहार जेह्ड़ा होंदा साढ़ा ठीक होना चाहिदा लेकिन अज्जकल दे टाइम उप्पर आहार ठीक होना अपने आप च ओह् ऐ कि फिर ओहदे बास्तै एह् ऐ कि पंदरा दिन बाद जियां कास्ती होंदी ते ओहदे बिच्च केह् करी सकने अस पूरे दिन भुक्खे रेइयै इक तरीके कन्नै डिटोकस करी सकने अपनी बाड्डी ते ओह् बी बड़ा जरूरी ऐ इयां मुस्लमान बी रोजे रखदे होर शरीर जेह्ड़ा ऐ इक तरीके कन्नै तनेआ रौंहदा कन्नै मतलब डीटोकस होई जंदा पूरा जेह्ड़े साढ़े आटो फिजस दा जियां प्रासेस ऐ बी ऐ इक जे कि जिन्ने चिर अस भुक्खे रौहचै अगर ते साढ़े जेह्ड़े शरीर च गंदे सेल्स ऐ गंदे सेल्स ऐ ओह् अच्छे सेल्स जेह्ड़े होंदे उ'नें उ'नेंगी खाई ओड़दे मतलब डिटाॅक्सिंग टांक्सिग होंदे जेह्ड़े शरीर च साढ़े अस आस्तै आस्तै जेह्ड़े खतम होई जंदे अगर अस थोह्ड़ा अपने शरीर गी भुक्खा रखचै ते एह् ना ही सिर्फ एह्दा रलीजियस इक मोड ऐ होर कन्नै कन्नै एह्दा इक जेह्ड़ा इक साइंटिफिक ओह् बी एह् ते इक कल्चरल ते चलो ठीक ही ऐ कल्चर साढ़े कल्चर च एह् सब किश मन्नेआ जंदा पर एहदी जेह्ड़ी ऐ ओह् होर बी मतलब एहदे असपेक्टस ऐ जेह्ड़े मतलब लोगें गी मन्नने चाहिदे होर अस जियां दूर होई जारने इ'नें सारी चीजें कोला ओह् चीजां जेह्ड़ियां थोह्ड़ी हारी इंप्रूव होनी चाहिदी मतलब ओह्दे कन्नै